गउ माताके गोबर हम ट्रेलर मँगाकऽ खेतमे दै छिए ओहिसँ खाद बनेलहुँ खाद बनि जाइ छै ओहिसँ उपजाबाड़ी बढ़िआँ होइए आओर थोड़े बहुत ठोकिओ लेलहुँ तऽ चुल्हापरमे गोइठा लऽ कऽ भानसो करै छी हमरासबके तऽ चुल्हो जरै छै गैसेटापर नहि करै छिए ताहि दुआरेसँ ओहो काजके होइए आओर अपन खेतोमे खाद बनैए कोनो तरहके एहिसब लऽ कऽ अभाव नहि रहैए एक दुइ सेर उपजो बनि जाइए आओर अपन गोबरसँ काजो कएलहुँ आओर खेत पथार हमरासबके नहि ओतेक अइ दस कट्ठा अइ ओहिसँ अपन जे जेना होइए ओहिमे उपजाकऽ अपन गुजर बसर हमसब करै छी कोनो तरहके दिक्कत नहि काटै छी अपना मेहनतिसँ अपन गुजर करै छी आओर नहि कोनो बात करै छी